चारि डिसंबर उणिवीह सौ चोहठि तेरह मार्च उणिवीह सौ पंजवंजाहु एकवीह नवंबर उणिवीह सौ पंजहतरि वीह अक्टूबर उणिवीह सौ नवे सत अगस्त ॿ हज़ार हिकु